आमच्या गोंयांत वेग वेगळे गोंयांत स्पोट्साचे टिम्स आसा फुटबॉलाचे तरे तरेचे वेग वेगळे टीम आसा टीम म्हटल्या डेंपोचो एक टीम आसा तशेंच साळगांवकर आसा तांची एक स्पोट टीम आसा एफसी गोवा आसा सो हे जो हो जो एफसी गोवा आसा पय तांकां वेग वेगळे बिजनस मॅन आसा तांच्यांनी स्पॉन्सर केल्ले आसा स्पॉन्सरशीप म्हळ्ळ्या कॅजिनोचो ओनर आसा कॅजिनो आमचो पणजे सगळ्यान फेमस थंय लोग येता कॅजिनो खेळटात सो तांचो जो ओनर आसा पळय डॅल्टिनचो सो तांच्यानी ह्या एफसी गोवाक खूब स्पॉन्सरशीप दिला आनी तांच्या खातीर तशेंच साळगांवकर आनी धेंपो जे आसा ते सुद्दां तांकां सुद्दां खूब लोकांनी बिजनस मॅनांनी स्पॉन्सरशीप बीन दिल्या आनी स्पोट्स मिनिस्टर आसा पळय आमचे तांच्यानी तांचोय खूब तांच्यानी मोटो प्रमाणांत भाग घेतला हांकां सगळ्यांक स्पॉन्सरशीप दिवपाक